औ थांदोंमोन बे गेस नि थाखायनो थांदोंमोन गेस जाबाय थायोना बेनिखायनो डक्ट'र नियाव नायजाहैदोंमोन दा गेस आनो माथो मुलि जाबाबो हामा खाजाफोरखौबा मा मा बासिनांगौमोनथाय बेखौबो बारा मोनथिजोबनाय जायासै खाजाफोरखौबा मा मा गारनांगौमोन आलु जायाखैमोन अमा बेदरबो जायाखै

एसेबो खमायाखै माथो औ औ ओ डक्ट'र नियाव औ औ नायजाहैबावनोसै औ खाजाफोरखौल' मा माखौ मोनजायो मोनजाया एसे खिन्थाहरनांगोन औ औ आलुखौबो जाया आङो जानायालाय बरफनि ना जाया सालानि ना जाया आरो ओमफ्राय बे मा होनो ब्र'यलार थयलार जाया जाबा ओमफ्राय बे लकेल ना ना बाथाखौ जायो आरो औ थेवब्लाबो बारा मोजां मोना मोना मोनबाय थायो आरो मुलि जाबाल' एसे मोजां मोनो मुलि जायाबाथाय मोजां मोना मुलियानो जाबाय थानांगौ गेस नि जालाय बिदिनो खर' सानायनिबो जानांगौ एखमब्ला खर'बो सायो डक्ट'र नियाव औ डक्ट'र नियाव डक्ट'र जों नायजाहैबावनांगौ जाहैबाय नायजाहैबाबो नायनायाथ' नायबायानो मेल्ला ओमफ्राय मुलि जाबाबो बारा हामाखै बादि मोनो

माने किडनि खौबो नायबायमोन एक्सरे खालाम जाबाय सन'ग्राफि खालाम जाबाय डक्ट'र जों थेवबो गेस आ हामा आरो नायजाहैबावनांसिगोन दा बे मुलिया जोबग्रोथोंसै मुलिबो जागासिनो दं नालाय औ मुलि जाबाय थायो मुलि जायाबानो थानो हाया औ सब समय मुलि जाबाय थायो सानसेबो बाद जाखाया जानायानो मुलियानो मुलि जायाबानो मोजां मोनानालाय मुलिखौ जानांगौ दा डक्ट'र नि नायजानायनि मुलिया दंबावोनालाय बे मुलिखौ जोब्बा आरो नायजाहैबावगोन मुलियाथ' जाबाय थाखाथारनांगौ औ

औ औ हामाबा बेखौ जानानै हामथाराबा आरो नायजाहैबावनोसै डक्ट'र जों खालामैआवनोथ' खालाम जाबाय एक्सरे खालाम जाबाय सन'ग्राफि खालाम जाबाय थै नायजाबाय सुगार नि आरो मा होनो प्रेसार नि सब नायजा जोबबाय डक्ट'र फोरजों मा औ औ बेनिखायनो मुलिखौ जोबबा नायजाहैबावगोन आरो मुलि दंबावोना जागासिनो दङ सानफ्रोमबो जायो फुं मोना ओंख्रिफोरा खाजाफोरखौथ' जायामोन आरो बारा बे अमा बेदर सालानि ना आरो ब्र'यलार बेदर बेफोरखौ जाखाया आलु जोगोनार बेफोरखौथ' जाखायानो जाखायानो आं आरो साहा लोङा गेस नि थाखाय गय जाया लाल साहाबाबो लोङा गासैबो जाजोबबाय आङो थेवबो मानोबा हामा मुलि जायाबानो थाजाया मुलिखौनो जाबाय थानांगौ मुलिखौनो जाबाय थानांगौ एखनबा खर'बो सायो एखनबा उदै सायो बेबायदि गेस आनो डक्ट'र फोरालाय होनो आरो गेस आ नोंना बुरजाथार होननानै गेस जोंनो प्रेसार मोनो माबा मोनो होनो आरो औ नायजाबावनांसिगोन दा मुलिया जोब्बा मुलियानो जोबाखैना दा

औ औ औ थांनोसै र' बे मुलिखौ सानसे जाबावनानै थांसै नायजाहैबावनोसैलाय नायजाबाय थायो मुलि जायाबानो थानो हाखाया मुलियानो जेरावखि थाङा लाबाय थानांगौ

औ औ दोनबाय